हाँजी हाँ जी दिखा दे रहे हैं देखिए कौन सी गोल्ड चैन चाहिए आपको गोल्ड में भी तो उसमें भी तीन चार तरीके की हैं उसमें वजन में बच्चे के उम्र कितनी है बच्चे की उसी हिसाब से बताएँगे न तो उसमें छोटी दिखा देते है आपको लेकिन फिर वो सही नहीं अच्छा फिर उसी हिसाब से दिखा दे रहे हैं चलो आपको कौन सी देखोगे आप गोल्ड में कौन सा दिखाऊँ प्लेटिनम या फिर दूसरा ठीक है तो उसमें आप देख लो कोई सा भी तीन तीन चार अवेलेबल है हमारे पास हाँ चूड़ियाँ भी मिल जाएंगी हाँ ईयररिंग्स वगैरह हमारे यहाँ सभी चीज़ मिलेंगी आपको जो चाहिए और क्या क्या उसमें भी क्वालिटीयाँ उसमें अलग अलग हैं हाँ फिर उसका तो फिर प्राइज़ उसी हिसाब से अलग अलग है हाँ बिलकुल उसका तो फिर हम गारंटी कार्ड देंगे आपको बना के जैसे यदि कोई उसको खराब बताता है तो हम तुरंत उसको आपसे चेंज कर लेंगे यदि आप चाहते हैं तो हाँ वो भी मिल जाएंगी इंगेजमेंट रिंग हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल हैं नहीं वो तुम बताओगे उसी हिसाब से बनवा देंगे जैसे तुम्हारे उंगली का हाँ बनी बनाई भी है काफ़ी लेकिन तुम तुम्हारे हिसाब से बनवा लेना न वो साइज़ वगैरह बता के किस हिसाब से कैसे बनवानी है कौन सा डिज़ाइन डिज़ाइन अपने मन पसंद कर सकते हैं अपनी पसंद का डिज़ाइन यदि आप जैसे अभी सलैक्ट करके बता दे रहे हैं तो हम उसको एक या दो दिन में आपको बनवा के दे देंगे नहीं कुछ डिज़ाइन तो है हमारे पास यदि आपको उनमें से पसंद आता है तो ठीक है यदि आपके पास पहले से कोई डिज़ाइन मौजूद हो तो उसमें आप बनवाना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगेगा हाँ वो तो हम बना देंगे तुम कहोगे जैसे उसी हिसाब से तुम कहोगे उसी हिसाब से बनेंगी वो तो लेकिन डिज़ाइन भी तो तुम ही बताओंगे उसमें तुम तुम्हारे पास यदि फोटो वगैरह हो डिज़ाइन का हाँ व्हाट्सअप कर दो आप और मैं उसी हिसाब से फिर आपको उपलब्ध करा देता हूँ हाँ मैं उसी हिसाब से आपको उपलब्ध करवा दूँगा आपको जो पसंद हो आप सलेक्ट कर लेना

हाँ ये कुछ तो बनी बनाई मिल जाएंगी और कुछ जैसे के आप बनवाना चाहते है तो वो अलग है हमारे यहाँ बनी बनाई भी है काफ़ी उनमें से पसंद आता है तो ठीक है नहीं तो फिर आपको डिज़ाइन पसंद कर के बनवानी पड़ेंगी हाँ तो ये देख लो आप अपने हिसाब से हाँ हाँ सब चीज़ दिखा दे रहे हैं आपको देखो लो ठीक हाँ जी ठीक है ये देख लो आपको जो चाहिए